हमसब गाबै सऽ पहिले कुल्ला करै छी पानिसॅं जाहि सऽ की गल्ला हमरा आओरके फ्रेश रहए आओर साफ रहए जाहि सऽ की गायनमे हमरा आरके मोन लागए हमसब कोनो एहेन चीज नहि खाइ छी जाहि सऽ की हमरा आओरके गल्लामे कोनो तरहक खरापी पहुँचए आओरो ताहि दुआरे हमसब ओहने चीज खाइ छी जाहि सऽ की गल्ला साफ रहए हरदम आओर गल्लाके हमसब बराबर साफ करैत रहै छियै कुल्ला कऽ कऽ पानि पी कऽ आओर गरम पानि हमसब बेसी यूज करै छी गल्लाके साफ करैके लेल जाहि सऽ की गल्ला हमरा आरके साफ रहैया आओर गायनमे हमरा आओरके मोन लगैया ताहि दुआरे हमसब गायन सऽ पहिले एहि सबके सुबिधा रखै छी आओर गल्लाके पानि सऽ गरम पानि सऽ जत्तऽ गरम पानि के बेबस्था नहि रहलै ओहिसे ठण्डा पाइन सऽ हमसब गल्ला के साफ करै छी